हेलो हँ अङ्गूर आओर कोना बेचै छिए दुइ रङ्गके तऽ अहाँ सओ रुपैएवला दऽ देबै एक किलो आओर स सन्तरो बेचै छिए ओहो दऽ देबै दुइ किलो आओर आओर सेब हँ तऽ अस्सी रुपैएवला दऽ देबै एक किलो आओर आओर हँ आओर कि कहै छिकै जे ओ जामुन हइ गुलजामुन कहै छिए से काला जामुन अच्छा ओहो दऽ देबै आधा किलो अँ सेब सन्तोला आओर ईसब तऽ कहलहुँ ने आओर आओर फल अँ किसब अहाँ रखै छिए आम आओर

हँ सब छिए तऽ बेदानो दऽ देबै नारिअरो पाँच गो दऽ देबै आँ इएहसब दिऔ एकठाम धऽ दिऔ आओर पाइ बता दिऔ सब जोड़िकऽ अहँ लऽ लेबै जएह दाम हेतै हँ तऽ लेबै ने जे भाव हेतै से हेतै नहि नहि बादमे किछु छै नहि किछु ठीक छै हँ नहि झँझटि कथीके करबै पाँच गो कहलहुँ नारिअर दैलए ओ नहि सेब सन्तरा बेदाना जामुन ईसब धऽ दिऔ दऽ दिऔ एकठाम अहाँके पाइ जे बनतै से पाइ देब हँ तँ हँ हँ सौँस अरे मोटा मोटीमे हँ हँ हँ पाँच किलो बेदाना हँ सेब सेब दऽ ने दिऔ दुइ किलो